पूर्णियाँमे मुख्य पूर्णियाँमे जेछै मुख्यतः जूटके खेती बहुत जादा होइछेै जूट मक्का धान ई सबके सबसँ जादा मक्का पर आजकल लोग बहुत फोकस कऽ रहलो छै मक्काके खेती जगह जगह करैछे आओर यहाँपर पूर्णियाँमे बहुत्त सारा अथि बनलो छै जैसे बहुतसारा गोडाउन बनलोछै बहुतसारा कम्पनी छै जेकि मक्काके यहाँसे लेके दोसर जगह इस तरह किसानके फायदा मिलि रहलो छै मक्काके खेतीमे इसिलिए मक्काके खेतीमे बहुत लोग इन्वोल्व छै पूर्णियाँमे बहुत सारा मिल भी छै चीनी चीनी मिल बन्द हो गेलेै पूर्णियाँमे अगर चीनी मिलके फिरसे शुरु करलो छै तऽ बहुत लोगकेँ रोजगार मिल जेतए आओर गन्नाके खेतीके प्रोत्साहन मिलतेै आओर बहुत्त सारा लोग गन्नाके खेतीभी करते पहिले बहुत जादा होए रहै जब चीनी मिल चलय रहै तऽ गन्नाके खेती बन्द हो गेलेै ओकर चलते गन्नाके खेतीभी करतेै आओर बहुतलोगके रोजगार मिल जेतए पूर्णियाँके लोगमे आओर फ्लोर मिलैत छै आँटा वाला मिल यहाँ पर आओर उसके साथ साथ बहुत सारा चीज पूर्णियाँमे छै लेकिन एकरा बिजनेस एन्ट्राप्रेन्योर बनाने बनाबए वास्ते मेहनत करै लए पड़ते अभी सरकार जेछै एक एक लड़की सबके भी प्रोत्साहित करै लए यूथके दै रहलो छै पैसा दश लाख बीस लाख करिके बिजनेस करए वास्ते लेकिन वहाँ तक पहुँचेै नहि सकैछै हमे भी अप्लाई करलियै तऽ हमरा तऽ कमे इन्टरव्यू तक गेलिए तऽ बहुत लोग लागि जाइछेै कहि कमीशन माँगे छै एक लाख डेढ़ लाख कमीशन दीजिए तब जाके करेंगे तऽ हमरा सनिके सहि लोग तक पैसा नहि पहुँचे सकैछे जे कमीशन दय दे छै वहाँ काम नहि करैछे वहाँ सेट अप लगा देइछेै ओकराबाद वहाँपर जेछै देखए वास्ते चेक वेक करए वास्ते देखै सेट अप लगलो छै वहाँ लेकिन बिजनेस करै नहि छै इस तरहके अगर पूर्णियाँके अगर बिजनेसके अऽ बढ़ेबे बिजनेसके उद्योग बहुत सारा एन्ट्राप्रेन्योर बनते जब युवा तऽ रोजगार भी मिलि जेतए जोबके जरुरी नहि पड़तै अपना रोजगार मिलि जेतए तऽ यहाँके यूथ सब बहुत एक्टिव छै लेकिन ओकरा बाद भी यहाँके यूथके सहि लोग तक सरकार जे प्रॉफिट जे स्टार्ट अप बिहार छै ओकरा तऽ देना चाहिए पैसा हमे भी बहुत प्रैक्टिस करलियै बहुत सारा ट्राय करलियै ओकर बाद बहुत रिसर्च करलिए मार्केट रिसर्च करलिए आ कस्टमरसे बात करलिऐ एन्ट्राप्रेन्योर से बात करलिऐ अपना प्रोडक्ट बनौलिऐ अपना एक छोटा सा स्टार्ट अप भी करलिऐ लेकिन फिरभी हमरा जेछै वहाँपर वहाँतक गेलहुँ हमरा ऑफिस तक गेलहुँ वहाँसे हमरा आबए ले पड़ि गेलेै घुरिके हमरा नहि देलो गेलेै बाँकि हमरो गाँवमे अइसनो अइसनो लोग छै जेकि बिजनेस नहि करैछे ओकरा पैसा मिल रहल छै किआकि ओ कमीशन देलको छै कमीशन देएके हमरा काम कराना नहि छै कमीशन देबए नहि हम तऽ सही लोग तक सहि चीज नहि पहुँचे छै जकरा कारण रोजगार कि बेरोजगारीके समस्या हो रहलो छै यूथ यहाँके इतना एक्टिव होलाके बादभी काम नहि मिल रहलो छै बहुत जादा एजुकेशन अच्छा छै पूर्णियाँके लोगमे पूर्णियाँ पटनाके बाद दूसरा नम्बर पर आबैछेै एजुकेशन सेक्टरमे एजुकेशनमे बहुत जादा पूर्णियाँमे बहुत सारा टीचर कमा रहलो छै आओर बच्चा यहाँ पढ़ि भी रहलो छै अच्छा खासा लेकिन जेकरा बिजनेस करना छै ओकरा कोइ उपाए नहि छै आओर मक्काके खेती होइछेै जूटके खेती होइछेै लेकिन जूट मिल नहि छै हमर जब जूट आ जूट के रॉ मटेरियल मंगाबे वास्ते हमे बहुत पूर्णियाँ खोजलिए कटिहार खोजलिए बगलमे लेकिन वहाँ ओकर फैक्ट्री नहि जूटके फैक्ट्री छलहऽओ बन्द हो गेलेै तऽ होना चाहिए फैक्ट्रीसब काहेकि जूटके फैक्ट्री है जे बाहर जाइछेै ओकरसँ यहाँपर अगर फैक्ट्री रहतै तऽ यहाँके लोगके रोजगार मिलतै आओर ट्रेवलिंग कॉस्ट जे रहते जितना भी सामानके यहाँसे वहाँ एक्सपोर्ट करयमे जे सब खर्च होइछे ओ खर्च भी बचतै आओर यहाँपर बिजनेस बहुत अच्छा चलतै लेकिन कोइ सपोर्ट करते तब ने जूटके फैक्ट्री भी बन्द हो गेलेै आब जूट मंगाबए वास्ते हमरा कोलकाता जाएले पड़तिए जूटके रॉ मटेरियल खरीदे ले बैग जूट बैगके स्टार्ट अप करतिये जूट बैग रहै एक बिजनेस स्टार्ट करतिये नहि मिललेै हमरा तऽ नहि करलिए मिलतेै तब नहि करबै आ हम बहुत खोजलिए जे बहुत जगह खोजललिए नहि मिललै तऽ यहाँपर इतना खेती होलोके बादभी नहि मिलैए यहाँपर इतना जादा जूट घरमे जूट रखतिऐ तऽ ई सब चीज पर ध्यान देना चाहिए सरकारके कि सहि लोगतक सहि चीज पहुँचि जाए तभी जाकर पूर्णियाँ आगे बढ़ पौते आओर आत्मनिर्भर बनै पड़ते आओर यहाँके यूथ न्ट्राप्रेन्योर बनतै